जोंनि आसाम रायजोआबो भारत हादरनिनो मोनसे बाहागो आसामाबो भारत हादरनिनो मोनसे बाहागो जोंनि आसाम रायजोआव गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि हारि माहारिफोर दङ बिनि गेजेरावनो जोङो बिसोरनि गेजेराव गासैबो गोरोबलायनानै थायो गोबां रोखोमनि हारिफोर दङ जोङो गुबुन गुबुन हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोहोरोमनि मानसिबो दङ जेरैहाय हिन्दु दोहोरोमनि मोनसिफोर दङ ख्रिस्टियान दोहोरोमनि इस्लाम दोहोरोमनि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि दोहोरोमनि मानसिफोर दं आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दं बिदि बुङोब्ला आसामआव माखासे हारिफोर बुङोब्ला जेरैहाय आसामिस आसामिसफोर दङ बर' दङ नेपालि मुसलमान बेफोर बायदिनो माखासे रोखोमनि मानसिफोर दङ अब्लाबो जोंनि गेजेराव बे बायदि दोहोरोम दोहोरोमनि जेबो बे बायदि दोहोरोम दोहोरोमादि मोनसेयानो जाथारनांगौ बे बायदि जेबो गैया जोङो गावबागावनि दोहोरोमखौ फुजिनानै गावबागावनि दोहोरोमखौ लानानै जेरै हिन्दुआ हिन्दु दोहोरोम ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टियान आरो बिदिनो गुबुन माखासे संकरि बायदिसिना दोहोरोमफ्राबो गावबागावनि दोहोरोमखौ फालिनानै बे बायदिनो खौसेयै थायो आरो जाथि जाथियाथ' गोबां दङ बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे जाथिफोर दङ बिसोरनि गेजेरावनो जों गासैबो गोरोबलायनानै थायो जेरै बर'फोरा जोंनि बर' हारिया गाहायै बाथौ दोहोरोम बाथौ दोहोरोम नालाय बाथौ सिबियारिफोरा बाथौ दोहोरोम सिबिनानै दङ आरो माखासे बेबायदिनो गावबागावनि दोहोरोमनि गेजेरजों गाबागावनि हारि गाबागावनि दोहोरोम बेफोरनि गेजेरजों गावबागावनि सिनायथि बा गावबागावनि माबाफोरखौ सिनायथिफोरखौ फोरमायलायो जेरै जोंनि बर' हारि होननानै बुंब्ला बर' हाारिनि गुबै दोहोरोमा जाबाय बाथौ दोहोरोम जोंनि बर' हारिया बाथौ दोहोरोम सिबिनानै सिनायथि होयो जोंदि दोहोरोम बाथौ दोरोमारि बाथौ सिबियारि होन्नानै जों गावबागावनि जोंनि दोहोरोमखौ जोङो सिनायथि होयो आरो बेबायदिनो गुबुन दोहोरोमफोराबो जेरै असमियाफ्रा जेरै संकरि दोहोरोम फालिनानै बिसोरो गावसिनि सिनायथिखौ होयो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोहोरोमारिफोरा ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टियान दोहोरोम सिबिनानै गावसोरनि सिनायथि होयो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोरोब लायनाय दङ गाबागावनि दोहोरोमखौ लानानै बयबो गाबागावनि दोहोरोमखौ फालिनानै जों गाबागावनि सिनायथिखौ होलायो आरो गुबुन गुबुन दोहोरोमफोर बुङोब्लाथ' गोबां दोहोरोम दङ आसामाव जों अब्लाबो बे बायदि जोंनि गेजेराव खौसेथि गोरोबलायनाया दङ गुबुन गुबुन दोहोरोमब्लाबो जों बयबो गोरोबलायनानै दङ